بلرام پور میں چاروں موسم پائے جاتے ہیں یہاں ٹھنڈی میں ٹھنڈی اچھی خاصی پڑتی ہے کبھی کبھی لوگوں کو باہر نکلنے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح ہمارے بلرام پور میں گرمی کا موسم بہت تکلیف دہ ہوتا ہے گرمی میں کیونکہ لائٹ وغیرہ بھی کٹتی رہتی ہے اس وجہ سے گرمی میں لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے اسی طرح برسات میں بارش بہت زیادہ جب ہو جاتی ہے تو باڑھ وغیرہ بھی کبھی کبھی علاقے میں آ جاتی ہے جس سے لوگوں کا جینا محال ہو جاتا ہے لیکن جب بہار کا موسم آتا ہے تو یہ موسم بہت سہانا ہوتا ہے جس سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں